हमारे जोधपुर में पूजा स्थल बहुत सारे हैं जैसे अचलनाथ जी का मंदिर है जो महादेव का मंदिर है और पातालेश्वर महादेव है वहाँ पर वो भी मंदिर बहुत पॉपुलर है और श्री कृष्ण का घनश्याम जी का मंदिर है वह भी जोधपुर में बहुत ही प्रचलित है जो की अक्सर जन्माष्टमी के दिन खुलता है और वहाँ बहुत ही भीड़ होती है श्रद्धा से लोग आते हैं वहाँ पर और पूजा वगैरह करते हैं वहाँ बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं कभी कभी कृष्ण जी की कथा भी वहाँ सुनाई जाती है और नव चौकिया में स्थित इश्किया गजानन जी है जहाँ पर प्यार करने वाले अपने प्यार की दुआ मांगते हैं या किसी को कोई जीवनसाथी नहीं मिला हुआ है तो वो अपने जीवनसाथी की डिमांड करने जाता है तो कई ऐसे नव विवाहित जोड़े होते हैं जो उसको सलामत रखने के लिए वहाँ पर दुआ माने जाते हैं और रणशोड़ दास जी का मंदिर भी है सरस्वती गेट पर स्थित है वहाँ पर भी कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत अच्छा मेला लगता है और वहाँ भी कथा सुनाई जाती है सांस्क्रतिक कार्यक्रम भी वहाँ पर होते हैं और यह हमारे जोधपुर की बहुत अच्छी पहचान है यहाँ पर कई मंदिर हर मौके पर सजाए जाते हैं शिवरात्रि को महादेव का मंदिर सजाया जाता है जो की पब्लिक पार्क में है वहाँ बहुत अच्छा मेला भी लगता है और वहाँ पर शिवजी से संबंधित सारे गीत भजन मण्डली भी स्थापित होती है और ये त्यौहार एक साल में एक बार आता है और ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ पर जो है उसे नागौर के आसपास आप देखते हैं पशु मेला लगता है वो भी बहुत पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है यहाँ पर जितने भी त्यौहार हैं जितने पूजा के तौर तरीके हैं वह पूर्णतः पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है जोकि पाँच सौ साल पहले जिस स्थिति में हमारे पूर्वज मनाते थे उनको उसी तरह आज भी मनाया जाता है